ویسے تو ہندوستان میں بہت سارے بادشاہ گُزرے ہیں جیسے کہ ظہیرالدّین محمد بابر نصیرالدّین محمد ہمایوں جلال الدّین اکبر نورالدّین جہانگیر اور آرنگ زیب عالمگیر لیکن میرے جو سب سے مجھے جو متوجہ کرتے ہیں وہ آرنگ زیب عالمگیر ہیں اِن کا نام تھا معین الدّین محمد آرنگ زیب عالمگیر اِن کی جو پیدائش تھی تین نومبر سولہ سو اٹھارہ اور جو اِن کی وفات ہوئی ہے وہ تین مارچ سترہ سو سات میں ہوئی ہے جنہیں عام طور پر آرنگ زیب کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مغلیہ سلطنت کے چھٹّا شہنشاہ تھے جس نے سولہ سو اٹھاون سے سترہ سو سات تک حکومت کی اُن کی شہنشاہی کے تحت مغلوں نے اپنی سب سے بڑی حد تک رسائی حاصل کی اُن کی بادشاہ میں لوگ جو دشمن ہوتے تھے وہ بہت خوف رکھتے تھے کافی مشہور بادشاہ ہیں یہ